ओइ हेल' औ मा माबा जादों नोंहा

मेलेरिया याथ' बारदेरग्रा बेमारबो जाहैबाय मेलेरिया बारदेरग्रा बेमार जोङो बेखौ होबथानायनि थाखाय साखाथि फाखाथि जोङो ड्रेन दोननो नाङा आमफ्राय थामफै अरजानो नाङा आमफाय दैखौ दैखौ ब'इल खालामनानै लोंनांगौ ब'इल खालामदो गुसु खालामदो आरो नोंङो गुदुं नांगौबा बेखौ बेखौ बेखौ एसे फ्लाक्साव सोनानै दोनदो आमफाय गुसुजों लागायदेरदो हा अ मुसारि सब समाय बेराद साबधान आमफ्राय बेलासिआव बेलासिआव बेखौ बे थामफैफ्राबोना आरो बेखौ खारहोनो थाखाय ना बै निम गैया होमबा उम आमफ्राय बे अरखिखौ बन सावनाय अरखि मोना होमबा जोङो बेखौ सावनानै धुना हो धुना आमफ्राय बे धुनाजों बे निम दंना निम निम निम बिलाइखौ माबानानै दोनबा बे जाहाथे बेलासिआव बै जाहाथे थामफैआ खारो आरो निम बिलाइजों थामफैआ आराम खारो बिनि थाखाय साबधान जानांगौ गासिखौबो बारदेरोनालाय बियो निम बिलाइ मुलिआथ' दा स्ट'काव गैथआमोन मानि र नोङो दा बेलासिफ्राव खबर लालाय औ बेलासिआव नों खबर लादो एसे औ दे दे